हलो नमस्ते और मैं बाहर से आई हूँ और मुझे मुज़फ़्फ़रपुर घूमना है तो आप घूमा दीजिएगा तो यहाँ इतना घूमने का कौन कौन सी जगह है तो मुझे घूमने के लिए जैसे हो गया ये ग़रीबनाथ है वहाँ मुझे घूमने जाना है और मोती झील पार्क हो गया इधर भी घूमने जाना है जैसे जीरो माइल जीरो माइल पर चढ़ना भी मुझे इधर आप इधर आप जाइएगा और मुझे और मुझे यहाँ क्या कहते हैं बैरिया भी जाना है मोती झील में कहाँ कहाँ मतलब क्या कोई ऐसी अच्छा कोई सही ऐसा अच्छी जगह है जहाँ पर कुछ अच्छी ऐसी चीज़ मिले तो हो या घूमने के लिए फेमस हो वहाँ मैं घूमना चाहती हूँ बता सकते हैं

तीन हज़ार रुपये लगेगा चलिए मैं आपको चार हज़ार रुपये दे दूँगी लेकिन मुझे जहाँ जहाँ घूमना है वहाँ वहाँ आपको लेकर जाना है ठीक है सर और सर मतलब और आपको कोई ऐसी जगह है जो जगह के बारे में पता है हाँ तो होटल का दे दो सर मुझे कुछ नहीं पता है मैं बाहर से आई हूँ मैं जानना चाहती हूँ जो आपको मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में क्या क्या चीज़ सब उपलब्ध है जैसे खाने के लिए जो अच्छा होटल हो रहने के लिए हर सुविधा मिलती हो वहाँ पर मैं चाहूँगी ठीक है सर मैं दिल्ली से आई हूँ नहीं पैसा होटल का चार्ज कितना लगेगा यदि यदि मैंने